میں نے آنلائن کوئز پروگرام اٹنڈ کیا ہوں اور اس مقابلہ میں بھی حصہ لیا تھا اس میں بہت اچھا تجربہ ہوا آنلائن میں کیسا سوالات کے آنسر دینا ہے کرنا ہے یہ بہت اچھا تجربہ ہوا اور جہاں پہ میں آنلائن منعقد ہوا تھا ہمارا اس کا نام ہے رین بازار ایریا ہے ایریا کا نام رین بازار ہے اور اس اسکول کا نام ہے سنٹ وائس اسکول میں آنلائن کوئز پروگرام ہوا تھا اور جبھی مجھے آنلائن کا تھوڑا تھوڑا تجربہ ہوا اچھا لگا مجھے بہت پسند آیا